جب ہم نینی تال گئے تھے تو وہاں پہ ہم کچھ اونچی اونچی جگہوں پر بھی چڑھے اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ جگہ ایسی بھی تھیں جہاں چڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ایسا خود کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی الگ دنیا میں کسی ایک نئی جگہ آ گئے ہوں اور دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا اور وہاں گھومنا فوٹو کلک کرنا اور ان وہ اونچی اونچی جگہوں پہ چڑھنے کے بعد پوری دنیا کے نظارے کو دیکھنا ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کہیں نئی جگہ پر آ گئے ہوں اور وہاں جانے کے بعد خود کو اتنا اچھا فیل کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت اچھی جگہ پہ آ گئے ہوں اور نینی تال کے پہاڑی علاقے اور وہاں کے منظر کو دیکھ کے وہاں سے آنے کا نہ دل ہو رہا تھا اور نہ وہاں نینی تال کو چھوڑنے کا دل کر رہا تھا